बाबा धाम जाने में हमें बहुत कष्ट होता है बहुत दिक़्क़त होती है आदमी को फिर भी जाना ज़रूरी है बाबा के दर्शन के लिए तो जाना पड़ता है किसी भी महौल में किसी भी दिक़्क़त में परेशानी में निकल गए तो वहाँ पहुँचना ज़रूरी है तो पहाड़ और पर चढ़ने में बहुत दिक़्क़त होता है बहुत कष्ट होता है बहुत तरह का झड़ ना पाते हैं परेशान रहते हैं हम बोलते बोलते थक जाते हैं तो इसीलिए चलना बहुत मुश्किल हो जाता है

कितना मुश्किल है तो मुश्किल का हं हल हुं ब करना है तो इसीलिए चढ़ना है चढ़ते हैं जाते हैं सुइया पहाड़ पर चढ़ते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए कौनो सब पहाड़ हैं तो वहाँ पर चढ़ना है जाना है तो गए हैं फिर जाएँगे जब जाते हैं तो कष्ट होता है तो लगता है यह हम दोबारा नहीं जा पाएँगे अ फिर मन करता है जाएँगे जाएँगे क्यों नहीं बाबा के दर्शन करने के लिए कष्ट ना होता है कष्ट का हल भी तो हो जाता है रस्ते में तो इसीलिए पहाड़ और पर चढ़ते हैं देखते हैं घूमते हैं कष्ट होता है फिर भी चढ़ते हैं बहुत दिक़्क़त होता है जाने में ज़्यादातर पहाड़ पर चढ़ने में उधर ज़्यादा पहाड़ी इलाक़ा है ज़्यादातर पहाड़ है पहाड़ पहाड़ है तब भी जाते हैं चढ़ते हैं पहाड़ पर मन थक जाता है पहाड़ पर चढ़ने में वो थोड़ा उँचाई कुछ दूर उँचाई पर चढ़ना पड़ता है कुछ दूर हम जाकर के फिर नीचे आं तरफ तो पहाड़ पर से उतरें वो उतरने वाला संभवना है और फिर चढ़ने वाला संभवना है तो सबको देखते हुए सब सामना का हल करने करते हुए चले जाते हैं